ہیلو سر آپ اولا کمپنی سے بات کر رہے ہیں میں یسریٰ بول رہی ہوں جی سر مجھے آپ کی اولا سروسز کا فیڈ بیک چاہیے تھا کہ مجھے اپنی بکنگ کے لیے پوچھنا ہے کہ آپ کی کیا کیا وغیرہ رہتے ہیں کار کے اور جیسے کہ مجھے بک کرنا ہوگا تو کیا آپ کے چارجز رہیں گے جی سر جی اور یہ بھی پتا کرنا ہے کہ مجھے جیسے کہ آپ علی گڑھ سے بریلی تک ہی جاتے ہیں اور یا کہیں اور بھی جاتے ہیں اور آپ کی جو اسپیڈ ہے کار کو لے کے وہ کتنی آپ چلا سکتے ہیں اور آپ کے وہ چارجز جی جی آپ کے چارجز وہی رہیں گے نا جو کمپنی کے تھرو یا کچھ الگ سے بھی کوئی چارجز ہیں جی میں اس وجہ سے فیڈ یک ویک وغیرہ لینا چاہتی ہوں کیوں کہ مجھے بکنگ کرنی ہے تو اس وجہ سے میں لینا چاہتی ہوں آپ سے اور آپ یہ بتائیے کہ آپ علی گڑھ میں ہی سروس دیتے ہیں یا باہر بھی دے سکتے ہیں اچھا اچھا آپ باہر بھی سروس دے سکتے ہیں جی جی میں علی گڑھ سے بریلی جاؤں گی تو اس کے کتنا منٹس لگ سکتے ہیں مطلب کتنے اورس لگیں گے اور کیا چارجز رہیں گے آپ کے کمپنی کے تھرو ہیں یا آپ کی طریقے سے تو جی جی جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی سر تھینک یو سو مچ ٹھیک ہے سر تھینک یو تھینک یو